हेल' औ रिमजिमनि गारजेनना औ औ दे होमब्ला नोंस्रा अबेयावहाय होगोन एडमिसन अ आं ए उदालगुरि अगजिलियामाव होगोन होननानै सानदोंमोन आरो दे औ बेनिया एसे अ फिसफोरा फिसफोराथ' बिदिनो फर थावसेन्ड बेफोरबायदि आरो ओं मान्थलि हस्टेलावहाय हस्टेलाव दोनोब्ला फरथावसेन्ड बेबायदि आरो ओं साइन्सआवनो होनोसैदां साइन्सआवनो स्ट्रिमखौहाय सायन्सखौनो औ सायन्सआवनो मोजां जागोनना औ औ बेवहाय साइन्स स्ट्रिमा मोजां आरो औ हस्टेलाव दोनगोन ओं औ औ हस्टेलाव दोननोसै नोंस्राबो दोननो हागोनना औ लोगोसे लोगोसे थानानै बेहाय फरायनो हागोन

नायो ओं ओं औ बाहायनो हागोनथ' साइन्स स्ट्रिमावनो मोजां आरो बेवहायब्ला साइन्स स्ट्रिमा मोजांसिन बेवहाय

औ औ मोजां पारसेन्टेज लायोब्ला औ गुबुनावहाय देनां इउनिभारसिटियाव मोजां सिटखौ मोनगोन ओं औ औ फर्मखौ लायनो हागोन अ अ ओं थाबैनो थाबनो साबमिट खालामनांगोन औ फैसाफोरखौ एसे रेडि खालामनांगोन औ जगार खालामनांगोनदा

औ समफोर थांसै नामा औ समफोर थांसै औ औ औ जागोन दे औ औ जागोन दे ओं दे दे बिदिब्ला न दे